اتر پردیش كا خبر رساں میڈیا سماجی و ثقافتی امور كے متعلق جس طرح سے مسائل كا احاطہ كرتا ہے جیسے ڈپریشن سے متعلق جو بھی اسٹوڈینٹ آج كل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں چاہے وہ كوچنگ سے متعلق ہو یا جاب نہ لگنے كی وجہ سے مو ہو یا پھر اور دوسرے گھریلو مسائل ہوں اس كی وجہ سے اگر لوگوں كو یوواؤں كو یا پھر نوجوانوں كو كسی مصیبت اور مشكلات كا سامنا ہے تو وہ ہو میڈیا اس كو لوگوں كے یا سركار كے سامنے لاتا ہے تاكہ لوگ اس سے لوگوں كو اس سے عاگاہ كیا جا سكے اور سركار كو بتایا جا سكے كہ ایسے ایسے مسائل ہیں اسی طرح سے كلچرل ایکسچینج كا بھی مسئلہ ہے ثقافتی امور سے متعلق میڈیا بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے اور جو بھی پروگرام ہوتے ہیں اس كو بھی ابھارتا ہے اور اس كو پرموٹ كرتا ہے اسی طریقے سے اكنامک چیزیں جو ہیں اس كو بھی كون كون سی كمپنیز ہیں كیا چیزیں گروتھ ہو رہی ہیں كیا چیزیں بڑھ رہی ہیں اس سے بھی متعلق خبر رساں میڈیا اتر پردیش میں كام كرتا ہے